सप्ताहमे सात दिन होइत छै जाहिमेकि रविकेँ आ सोमकेँ मङ्गलकेँ हमसभ मीट मछली नहि खाइत छियै आओर बृहस्पतियो वारकेँ हमसभ मीट मछली नहि खाइत छियै बृहस्पतियो वारकेँ भगवानके पूजा होइत छै ओहि लेल नहि खायल जाइत छै आओर खान खाना हमर बाबासभ कहैत छलै जे उत्तर मुँहे बैठ कऽ नहि खायके चाही उत्तर मुँहे जिस जकर बाप महतारीसभ जे मरि जाइत छै तब उत्तर मुँहे बैठ कऽ खाइत छै ओहिलेल हमसभके पूरब मुँहे बैठ कऽ खायके चाही पूरब मुँहे बैठ कऽ खाइसँ मतलब बाबासभ कहैत छलै जे पूरब मुँहे बैठ कऽ खायके चाही आओर